हमरा गॉंवमे बहुत अच्छा पुस्तकालय यऽ चेक मणि मध्य विद्यालयमे आओर हमरा सभक अगर कखनो किताब पढ़ैके मोन होइए हमसभ तऽ ओहे पुस्तकालयमे जाए कऽ आओर काफी अच्छा टीचर सभ भी यऽ ओहि इसकुलमे जे हमरा सभक सपोर्ट करैत रहैए हमसभ कखनो वीकली किताब अगर पढ़ि कऽ मन होइए हमरा हमसभक आओर हमसभ हुनका पास जाइ छी तऽ ओ सभ मना नहि करैए हमरा सभकेँ आओर हमर गाँवके प्रसिद्ध पुस्तकालय छी जहिमे हमसभ पढ़ै छी कभी कभार